हमारे दीदी के लड़के कित बहुत दिन से पागल में हुए थे तो उसको खाने का तक नहीं याद रहता कि वह खाएगा खाए हैं भूख लगी है या नहीं किसी से कुछ मांगता नहीं पटकता फोड़ता किसी को बोल देता कोई तो उसको मारने लगता है गाली देने लगता है और वह चमत्कार तिए हुई कि एक दिन कोई यहाँ जो गाँव के होते हैं ओझा वोझा उससे दिखवा देते हैं तो बताएँ कि दुनिया भर के भूत हैं यह है यह है उसके बाद अच्छा यह लगा कि एक दिन वह जाग गया एक मंदिर थी शायज मईया की उसी पर बैठा हुआ था आऊ तालाब से पानी लिया बाल्टी से लेकर के आया उसी पर डालते हऊ चबुतरा पूरा धो दिया सब कुछ कर दिया उसके वह बस उसके वह यह कार्य से शुरू था एक हफ़्ते दस दिन वह किया कोई मना करता तो किसी की नहीं सुनता सबको गाली देता मारता पीटता था धोते धोते एक बाएक उसकी इतना अच्छा हो गया अब वह किसी को गाली भी नहीं देता ना किसी कुछ नुकसान करता है अपना सब खाना भूख लगती है तो मांगकर खा लेता है और कुछ कर तो नहीं पाता है क्योंकि वह बहुत कमज़ोर हो गया है उसको एक बच्चा है कम उसको पंद्रह साल का उसकी औरत है वह उसकी वाइफ लेकर अपने मायके है रहती है माँ बाप है बुजरूप भाई हैं सब लोग मतलब उसका देखभाल कर रहे थे लेकिन अब वह बहुत शांत है आ बहुत अच्छा लगा यह देखकर कि आज पंद्रह साल से परेशान था वह लड़का लेकिन अब एकदम ठीक हो गया है सबको अच्छे से बोलता है माँ पिता जी को भाई बहन भाभी से सभी लोग को अच्छे से बोलता है कहता है सुनता है अपना और सब ठीक है इसके आगे जो भी हो रहा है घटना यह सब कहीं कहीं गलत भी हो रहा है कहीं सही भी हो रहा है इसके बाद गाँव देश हमारा किसी को अगर कोई दुख मुसीबत पड़ता है तो सब लोग एक दुख से अथी के दुख सुख में शामिल हो जाते हैं हमारे गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं जो कि सभी लोग के सहयोग करते हैं जो जिससे बनता है सो करता है देखते हैं किसी को कुछ हो गया रह कोई उसके घरवाले या कोई गार्जियन नहीं है तो हमारे गाँव के सभी लोग पड़ो आस पड़ोस वाले लेकर उसे बाहर जाते ऐसे दवा कराने के लिए या तो कुछ वैसी दिक्कतें हैं सब लोग मिलजुल के कर लेते हैं और अभी अभी यह हमारे ह टू पर अक्टूबर में हमारे देवर का देहांत हो गया जो कि अभी वह तो तीस साल के थे उनके तीन बच्चे हैं दो लड़कियाँ एक लड़के उनकी वाइफ उनकी वाल में कुछ गड़बड़ी थी दवा हो रहा था लेकिन अचानक ख़त्म हो गई वह और जो है काम गाँव देश हमारा बहुत अच्छा है जो भी होता है सब मिलजुल कर अपना उप कर लेते हैं किसी की दुख हो या सुख हो कुछ भी हो सब लोग साथ में खड़े हो जाते हैं कोई मतलब उसे विरोध नहीं करता है कि हम नहीं जाएँगे या नहीं करेंगे और उस पास पैसा है या नहीं है सब लोग अपना कर लेते हैं हमारे गाँव के हमारे परिवार में सभी लोग सब ठीक है हमारे तीन ली पोती हैं बहु भी हैं बच्चे भी हैं पति भी है सास ससुर भी हैं

हम थोड़ा परेशान रहते हैं और तो कोई नहीं सब ठीक है गाँव देश वाला बहुत सही है गाँव हमारे जो भी हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है और इसके बाद क्या करें यहाँ ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करता तो हमको अच्छा नहीं लगता है मिल पट के अगर रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कोई ऊँची आवाज़ों में बात करता है तो भी बहुत ख़राब लगता है अगर मिलकर ख़ुशी से रहते तो बहुत अच्छा लगता है हमारा सिद्धांत है सब लोग को मिलजुल के रहना चाहिए यही हमारा सोच है यही हम चाहते हैं इ सब अच्छे से रहें और करें फ़िर भी कोई देखते हैं कि हर गाँव हर देश हर मोहल्ले में यही हाल है सभी लोग मिलजुल के रहें और कहीं कहीं गाँव तो अइसन होता है कि बहुत बहुत लड़ाई झगड़ा तनी तनी बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं आपन में मार पीट कर लेते यह अच्छी बात नहीं है सो इ लोग करते हैं सो सोच गलत है यह सब सोच नहीं रखना चाहिए मन में